حیدر آباد ضلعے میں بنیادی ذرائع مصنوعات کا جو طریقہ ہے جو طریقہ کار ہے جیسے کہ فصلیں ہیں فصلوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہاں پر الحمدللہ حیدر آباد ضلعے میں بہت پانی بہت ہے یہاں کوئی ایسی تکلیف وغیرہ نہیں ہوتی اور اور جہاں تک مویشی کا سوال ہے مویشیوں کو بھیڑ چارہ وغیرہ کا پورا انتظام کیا جاتا ہے اور مشینوں کے ذریعے سے اور کھیتوں میں فصلوں کو مشینوں کے ذریعے سے دوا ڈالی جاتی ہے جیسے کہ پہلے تھا کہ پورا کھیت گھوم کر دوا ماری جاتی تھی اب لیکن ویسے نہیں ہے اب ایک پائپ ڈال دے رہے ہیں مڑیوں پر جو مڑیاں ہوتی ہے اور وہاں پہ فری دوا وغیرہ بھی لائن سے اس کے اندر جڑوں میں چلی جا رہی ہے اور پانی کو بھی وہ بڑا والا پائپ وہاں مڑیوں پر ڈال رہے ہیں اور آرام سے پانی کی فصلوں کو پانی بھی مل جا رہا ہے ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کر کر وہ فصلیں بہت زیادہ اگا رہے ہیں اور مویشی بھی جیسے کہ گائے بھینس بکری جلدی سے جلدی پھول پھل رہے ہیں